اسلام علیکم خیریت جی خیریت سے ہیں جی وہی بول رہے تھے کہ عنایت اللہ بول رہے ہیں

جی وہی بول رہے تھے کہ پورنیہ میں زمین وغیرہ خریدنی تھی جی وہی دو تین کٹا خریدنی تھی زمین قیمت تو وہی پانچ لاکھ ہے ہوں نہیں ہم کو تو تین کٹا زمین لینی ہے جی تو یہ کن یہ تو قیمت تو بہت زیادہ بول رہے ہیں آپ نہیں ادھر تو ہمارے ایریا میں تو بہت سستی مل رہی تھی کہیں پہ لیکن پھر میں آپ کو کیا کہ ادھر کہیں مل جائے بڑھیا سے جی جی کب آئیں پھر آپ کے پاس

آپ ابھی وہیں پہ ہیں نا اچھا ٹھیک ہے تب دو تین دن میں ہم آئیں گے تو پھر زمین وغیرہ دکھائیے گا کہاں ہے دیکھ کے اسی حساب سے بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیں گے ٹھیک ہے سر خدا حافظ